دیہات میں شادیوں کے دوران یا جلسوں کے دوران لوگ اکٹھا بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اپنی دن بھر دن زندگی سے رلے سے رلیٹڈ باتیں کرتے ہیں اور اگر وقت ہوتا ہے تو ہم ساری بہنیں باہر جا کر کھانا کھا کر آتے ہیں اور ہم بہت اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی اکثر ہمارا وقت بتانا پسند کرتے ہیں